हैलो हम नीरज कुमार राय बाजि रहल छी हमरा हम आइसी गाँव सँ बाजि रहल छी हमरा भात दालि सब्जी मँगबै के छै कते देर मे एतै आओर हुनका चार्ज कते छै मानि लिअ कि हुनका टेस्टो बढ़िऑं हेतै की नहि हेतै हम थोड़ा नमक कनीटा कम खाइ छी ई देख कऽ तेल मशाला कनीटा कम खाइ छी ईसब बुझैत हमरा कनीटा आर्डर जल्दी कए दिअ कते देर मे एता ई कनीटा हमरा बतबैत जल्दी करियौ

जखन एता हमरा फोन कए देब ईहा नम्बर हमर नम्बर छै पछहत्तरि उनचास अस्सी अँठावन तैइस ई नम्बर पर फोन हमरा कऽ देबै धन्यवाद धन्यवाद